जेश्ट नागरिकां खातीर खरें आव्हान आसा ते काॅम्प्युटराचें आहा जे काॅम्प्युटर जे अशें पद्दतीन विकसीत जायत चल्लां की दिसान दीस साॅफ्टवेर बदलत चल्लां आयज आशिल्लें साॅफ्टवेर फाल्यां ना फाल्यां आशिल्लें परां ना अशें पद्दतींतल्यान मोबायल सुद्दां इतलो अपडेट जावपाक लागला की मोबायला कडेन सुद्दां जुळवा जुळोव करप जायना जेश्ट नागरिकां खातीर कितलेंशें गोवरमेन्ट सर्वन्ट सुद्दां आमचे जे जेश्ट नागरीक आसा ते पांच वर्सां धा वर्सां पयलींच वी आर एस घेतात थोडे वाॅलन्ट्री रिटायरमेन्ट घेतात ह्या टॅक्नोलाॅजी म्हणल्यार काॅम्प्युटरायज जर जाल्ले काॅम्प्युटरा कडेन तेंचे जुळून घेवपाक तेंकां खूब मुश्कील जाता आनी तसो पळोवपा गेल्यार सगळ्याचोच प्राॅब्लम आसा तो म्हणजे साॅफ्टवेर दिसान दिस बदलत चल्ला बँक इबँक जाला जें आमचें प्राॅविडेन्ट फंड म्हण प्राॅविडेन्ट फंड म्हण तेजे नंतर आमचें पॅन्शन म्हण हें सुद्दां सगळें सगळें काॅम्प्युटरायजड जालां जेणें टायपिंग केलां टायपिंग काॅर्स केला टायपरायटराचेर जो कोण टायप करता तो कम्पुटराचेर टायप करपाक शकता तेका काय प्राॅब्लम ना कारण किबोर्ड जो आसा तो त्याच पद्दतींतल्यान सेटप केल्लो आसा फक्त भितरलें साॅफ्टवेर आसा तें इतले अपडेटेड आसा म्हणजे जो शिकल्लो कम्पुटर शिकल्ल्याक सुद्दां नवे साॅफ्टवेर येतगी शिकचे पडटा मागी जेश्ट नागरीकां खातीर ती एक चॅलेंजच आसा

काॅम्प्युटरा कडेन जुळोवन घेवपाक तेंकां खूब मुश्किल जाता आता जर ती सोय म्हणून काही गोश्टी एक्च्युली ती गरजूय आसा जग आता खूब फास्ट जायत चल्लां फास्ट जायत चल्ल्या कारणान सगळेंच कोणा कडेनूच टायम ना सगळें फास्ट आज टक्क करून आमी ट्रासफर करपाक शकतात फाॅर एक्जांम्पल जी पे जीपेचो आता इतलो यें जाता जें आमचे भितरलेच कांयी जाण सुद्दां भितात म्हणजे आनी कितें जायत कांय आनी कितें जायत कांय अनसेफ आसता कितें अश पद्दतींतल्यान जीपेचो वापर इतले पद्दतीन वापर चल्ला मेक्जीमम म्हणल्या आज चडांत चड म्हणजे एटीएम कार्डा परस मेक्जीमम जीपे वापरतात आनीक तशें जेश्ट नागरिकाक एटीएम कार्डाचोय प्राॅब्लम जाता तेंकांय तें स्वेपिंग करपाक कळना जांवू एटीएम मशीनाक कार्ड कशें घालप जावूं कशें अपडेट करप म्हणल्यार मेन प्राॅब्लम आसा तो कम्प्युटराचोच प्राॅब्लम आसा जर तेंचेच विचार करून जर करपा जर जालें जर जायत जाल्यार खंय तरी इजीयेस म्हणल्या तेंका कळपा सारकी साॅफ्टवेर इवन मोबायलाक सुद्दां तेंका एक बोट लायलें की जालें चल आं म्हणजे आनी किदें सांगले नंतर तकल्यांत उरपा सारकें आनी जशें जशें मनशाचें वय जाता तशें तशें कायी कांयी जाणांक म्हणजे शिकयल्यारय बी यादी उनात म्हणजे ह्या प्राॅब्लमा लागून खुबशें जाण वीआरएस घेतात जाॅब सोडटात सो प्राॅब्लम येता तो होच आता शक्यतो म्हणजे तेंचो विचार करून साॅफ्टवेर बी तयार जर जालें जाल्यार जर जायत जांव तेंचो विचार करून मोबायल तयार जर जालो जर जायत तेंचो विचार करून कम्प्युटर तयार जर जालो जर जायत जाल्यार बरें म्हणजे बरें जावपाक शकता